بائیک چلانے سے لوگ صحت مند رہ سکتے ہیں پریشانیوں کو کم کر سکتے ہیں اور ٹرافک کی بھی آسانی سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بائیک چلانے سے کم کاربن ڈائی آکسائڈ انبار کا کمیونٹیز کے لیے مثبت اثر بھی ہوتا ہے ہندوستان کی ثقافت اور خطوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے میں مختلف ذریعے استعمال کرتا ہوں جیسے کہ کتب انٹرنیٹ اور براہ راست مختلف افراد سے بات چیت کرتے ہوئے اس کے علاوہ میں ہندوستانی دوستوں سے بھی بات چیت کرتا ہوں تاکہ ان کی ان کی زبات اور ان کے تجربات اور دلچسپیوں کا علم ہو سکے